गामियारि जायगाफोराव सोलोंथाइनि खान्थिखौ साबसिन खालामनो थाखाय सोरखारा बांद्राय बिब्दि सुबिदाफोर लायाखै होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला जायफोरो सरखारि नङि फरायसालि गामि ओनसोलाव थानाय बा गोग्लैसोनाय ओनसोलफोराव थानाय सोरखारि नङै फरायसालि जाय फरायसालियानो बै गामिनि मोनसेल' सोलोंथाइनि राहा बेबायदि फरायसालिफोरा दिनैसिमबो गोग्लैसोनानै दङ सोरखारनि जेबो सुबिदा मोनाखै दिनैसिमबो सोरखारि जायाखै सोरखारि फरायसालिया जेरैबायदि सुबिदा मोनो अनसुंथाइ मोनो सोरखारि फरायसालिनि गथ'फोरा जेरैबायदि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय बा सोलोंथाइनि थाखाय जेसांखिनि टुल्सफोर नांगौ बेफोरखौ मोनो बेबायदि बै सरखारि नङि फरायसालिनि गथ'फ्रा मोननो हाया बेनिखायनो गामियारि ओनसोलफोराव गोग्लैसोनानै थानाय फरायसालिफोरखौ सोरखारा नायफिननांगौ दासिमाव जोंनि बर' फरायसालि गोबाङानो सोरखारि नङै बेसरखारि जानानै दङ बे फरायसालिफोरनि सायाव सरकारा नायफिननांगौ गामियारि जायगाफोराव ज' माखासे गथ'फोरा फरायसालियाव थाङा बा गथ'फोरखौ फरायसालियाव हरनाय जाया बेनि जाहोनफोरा जादों बे गथ'फोरा गामियारि ओनसोलनि गथ'फोरा बा गामियारि ओनसोलनि दिथागिरिफोरा बिमा बिफाफोरा सोलोंथाइनि सायाव सांग्रांथि नङा दिनैनि बादायलु मुगायाव सोलोंथाइआदि जोबोद गोनांथार सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबोआनो गैया मानसि हिसाबै सोद्रोमथि गोनां मानसि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय सोलोंथाइआदि ओरैबायदि गोनां सुबुंनि थाखाय बेखिनिनि सायाव जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांद्राय सांग्रां नङा बेनि थाखायनो गावबा गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरनांगौ बेनि सायाव बांद्राय नोजोर लाखिया आरो बेनि जाउनावनो गथ'फोरा फरायसालियाव थाङा थांनो बायो गेलेनानै थायो बांसिनानो